سلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ خیریت سے ہیں ہاں ہم آئے تھے سیمانچل گھومنے کے لیے یہاں پر کون کون سی جگہ ہے جو مشہور ہے جو گھومنے میں مزہ آئے گا جی اگل بگل جتنے بھی قلعے ہیں سٹی وغیرہ ہو گیا پورنیہ سٹی ہو گیا یہ سب اور بھی جگہ ہیں سر کرایہ کیا پڑے گا

اچھا تو اس کرایے میں کچھ کم نہیں ہو سکتا ہے اچھا بہتر ہے پھر جو بھی ہے مناسب ہو کرایہ لے لیجیے گا اور جو جو اچھی اچھی جگہ ہیں گھومنے کے لیے وہ گھما دیجیے گا جی

جی ٹھیک ہے شکریہ